हा बिल्कुलु ड्रॉइंग बि रोगों जा उपचार करे सघंदी आहे जीअं म्यूज़िक हील करंदी आहे किथे न किथे मैंटली पीस ॾींदी आहे जंहिंजो इंट्रस्ट रहे अगरि उहो ड्रॉइंग में इंट्रस्ट आहे उन जो और हो पंहिंजो उन्हीअ इंट्रस्ट सां करे थो त उहो हील करे सघंदो आहे ठीकु आहे और आर्टिस्ट जे रूप में असां इलाही गुण सिखंदा आहियूं उन सां सभिनि खां पहिले त डिसिप्लिन अनुशासन ईंदो आहे और माण्हू कल्पना सां पंहिंजा कम करंदो आहे उहो सभु चीजें आहिनि